सिंधी वाणी जाम पुराणी वाणी आहे सिंधी हिकु मिठी वाणी आहे सब सिंधी मोहनजोदड़ो में रहंदा हुआ पर विभाजण खां पोइ सभु सिंधी भारत में सभु राज्य में फैलजी विया आहिनि सिंधी में जाम बदिलाव आया आहिनि टाइम सां जाम माण्हू सिंधी पढ़ंदा आहिनि सिंधी लिखंदा आहिनि जाम सारा सिंधी स्कूल आहिनि जंहिंमे असांखे जाम सिंधी सेखारींदा आहिनि अने सिंधी चवणु सेखारींदा आहिनि अने सिंधी लिखणु सेखारींदा आहिनि मिडिया ते हिकु चैनल आहे दुरदर्शन जंहिंमें सिंधी चैनल आहे जो सिंधी में कॉमेडी ऐक्शन अने सिंधी जो इतिहासु ॿुधाईंदा आहिनि सिंधी माण्हू पंहिंजी उड़खाण धंधे थ्रू ॾेखारींदा आहिनि जाम सिंधी माण्हू धंधे में होशियार हूंदा आहिनि जंहिंखे ॾिसी अनेक माण्हू उन्हनि खे ॾिसी प्रेरित थींदा आहिनि अने पंहिंजो धंधो चालू कंदा आहिनि सिंधी माण्हू धंधे में जाम होशियारु हूंदा आहिनि जाम कवि आहिनि जो सिंधी ते कविताऊं लिखंदा आहिनि सिंधियुनि ते लेखकू लिखंदा आहिनि सिंधी वाणी ते जाम मिठी वाणी अने जाम झूनी वाणी मां हिकु वाणी आहे सिंधी वाणी